کچھ عظیم رہنما بادشاہ جیسے کہ مغل بادشاہ آصف الدولہ یہ مطلب کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو بہت بڑے عظیم تھے جنہوں نے بہت ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور ان کے با جن کے بارے میں ہم نے اپنے والد سے یا دادا سے بھی سنا ہے کہ انہوں نے بہت تاریخی عمارتوں کو بنایا جن کو سن کے اپنے باپ داداؤں سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اور ہم انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آ ان تاریخی عمارتوں سے ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ تعلیم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کر کے کتنی مشقت سے بنایا ہوگا آج سے کتنے سال پہلے اب ان عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی پرانی یادیں اے مطلب کہ ہمیں مطلب کہ یاد آتی ہیں تو انہوں نے آپ وہ تاریخی عمارتوں نے انہوں نے اس طرح سے بنائی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمارے علاقے میں ان کی وجہ سے دور دور سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں آ انہیں تاریخی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے وہ بھول بھلیا جیسے کہ امام باڑہ گھنٹہ گھر یہ لکھنؤ میں بہت ہی مشہور تاریخی عمارت ہے لوگ دور امریکہ آسٹریلیا کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے اور ان ان چیزوں کو دیکھ کے پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں